اوہ یہ میرا یادگار سفر جو تھا جب میں نے اپنے والد کے ساتھ حج کیا تھا یہ ایک روحانی سفر تھا اور مجھے میں تاعمر کبھی اس ایک سفر کو نہیں بھول سکوں گی کیونکہ وہ ایک الگ ہی اسپریچول اویکننگ سفر تھا روحانیت سے بھرا ہوا اور اس اس وقت میں مطلب وہ حج کے دوران مشقتیں بہت تھی لیکن اس کے باوجود جس چیز نے مجھے کبھی تھکنے یا اس گیو اپ کرنے سے روکے رکھا وہ بس وہ جو جو ایک کنیکشن تھا کہ میں اپنے رب کے پاس ہوں اور ان کی مہمان ہوں اور اور اس سفر میں بھی میں اسپسفیکلی اگر میں بات کروں تو مجھے میرے مدینہ کا سفر یاد ہے اور مجھے میرا مدینہ کا اسٹے اور جو وہ ایک ایک پتا نہیں وہ جو دلی سکون تھا یا ذہنی سکون تھا وہ میں شاید الفاظ میں کبھی بھی اس کو بیان نہیں کر سکوں گی اور جب میں واپسی مطلب میرا پورا سفر ختم ہو گیا اور میں نے مدینہ سے ہی فلائٹ لی تھی واپس انڈیا آنے کے لیے تو وہ جو مدینہ سے جب ہم مجھ سے چھوٹ رہا تھا میں وہ اتنا دل کو دکھا دینے والی وہ ایک ایک ایک جذباتی طور پر دل کو دکھا دینے والی چیز تھی کہ میں واقعی اس کو کبھی بیان نہیں کر سکتی عجیب سا ایک دکھ تھا دل میں کہ یہ چیز چھوٹ رہی ہے